پولٹری فارم میں کسان پولٹری کاروبار کے اس کاروبار کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ میں بعض کسان دیگر جانوروں کو پالتے ہیں مثلاً بھینسوں کو پالتے ہیں اور دودھ کا پروڈکشن کرتے ہیں اور بعض کسان بھینسوں کے ساتھ ساتھ میں گھوڑے بھی پالتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جو چھوٹے جانور پالتے ہیں اور اس کے سوا بعض ایسے کسان ہوتے ہیں جو جو پولٹری فارم بھی ان کا ہی ہوتا ہے اور اور سیل بھی خود ہی کرتے ہیں یعنی کہ مرغے کو فروخت بھی خود ہی کرتے ہیں شاپ بھی خود ہی خود خود کی کر لیتے ہیں اس سے اس ان یہ طریقے اختیار کرتے ہیں پروفٹ کو انکریز کرنے کے چونکہ کوئی یہ ایسا بزنس تو ہے نہیں کہ ہمیں اس بزنس کی خامی یہ ہے کہ یہ سال کے بارہ مہینے اچھا بزنس نہیں چلتا ہے کبھی اچھا چلتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں اس اس اتار چڑھاؤ میں کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس خدشے سے اس اس ان ان ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں